हाथ से बने हुए कपड़े बाजार में बने रेडीमेड कपड़ों से कई प्रकार से अलग होते हैं जो कपड़े हम हाथ से सिलवाते हैं उसमें हम अपने मनपसंद कपड़े का चयन कर सकते हैं इसके अलावा हम उसकी क्वालिटी भी देख कर लेते हैं कि क्या वो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है या नहीं उसे हम अपने मन से अपने पसंदीदा डिजाइंस में सिलवा सकते हैं इसलिए हाथ से सिले हुए कपड़े बहुत मजबूत भी होते हैं जो कि रेडीमेड कपड़े ऐसे नहीं होते वे आसानी से फटने लगते हैं उनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा नहीं होता है इसके अलावा उसकी सिलाई भी कमजोर होती है इसीलिए लोग रेडीमेड कपड़ों से ज़्यादा सीले या बुने हुए कपड़े खरीदना और पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि सिले हुए कपड़े ज़्यादा टिकाऊ और आरामदायक होते हैं